तर हांयें ह्या कंपनींतल्यान एक ऑर्डर प्लेस केल्लो आनी म्हाका हें सांगपाक भरपूर खुशी जाता की तेंच्यानी तो ऑर्डर सारको पावयलो आनी सारक्या टायमार पावयलो कारण खुबश्या कंपनीज अशे आसता जे पयनीं सांगता की ना आमी भोरपूर बेगीन ते ऑर्डर पावयतले पंदरा मिनटांनी पावयतले आनीक बऱ्या भशेन दितले आनी आपले पयशे दिवन रेंटिग्स वाडयता पूण मागीर जेन्ना एक्चुली कस्टमरांक तो ऑर्डर दिवपाचो आसता तेन्ना ते दिवपा पावना आनी तेन्ना ते मागीर तेंचे डिलीवरी पार्टनर्सांक सुद्दां समज जर कॉन्टेक्ट करीत जाल्यार ते सुद्दां मागीर तिडकीन उलोपा लागता पूण ह्या ज्या कंपनीचेंं हांयेंन ऑर्डर केल्लो त्या कंपनीचो डिलीवरी बॉय सुद्दां भोरपूर बरो आसलो आनी जेन्ना हांयेंन तेका कॉल करून विचारलो की हांव बाबा तूं खंय पावला आनी कितल्यांक कितल्या टायमान येतलो तेन्ना तेणें म्हाका बरे बशेन सांगलें आनी ज्या टायम जो टायम तेणी सांगलो त्याच टायमाच्या सुमार तो पावलो आतां समज तर आमी आमकां कसलीय अर्जंट ऑर्डर आसा आनी अशी वखदां बीन समज जर आतां अर्जंट जाय आनी हांवें ऑर्डर केल्या आतां सोंपल्यां सो आमकां आज रातचीं वखदां घेवंक जाय आनी आज समज तर सांचें ऑर्डर केलें आनी म्हाका दाखयता की हो ऑर्डर एप की म्हाका अर्द्या वरान मेयटले पूण खुबशे फावटी कितें जाता की आमकां मेळना अर्द्या वरान आनी जेन्ना आमी तेंच्या डिलीवरी पार्टनराक कॉल लायता ते ते आमच्या कडेन तिडकेन उलयता आनी जेन्ना ते डिलीवरी येता सुद्दां तेन्ना ते पिंजलेले आसता नाजाल्यार भितरल्यो गुळयो ऑर वा कितेंय ऑर्डर ते बरें नासता डॅमेज्ड आसता सो आमकां मागीर तो परत रिटर्नाक घालचो पडटा ते परत पयश्याची किटकीट ते डिलीवरी बॉय येतले मागीर ते येवन सुद्दां बऱ्या बशेन उलोवचे ना ते सामके कितें दोन उतरां म्हणोन वयतले तेन्ना आनी मागीर इतलें सगलें जावन सुद्दां जेन्ना ते मागीर पयशे सारके रिटर्न करिनात थोडे कंपनी पूण ह्या कंपनीन म्हाका तशें एकूय बीन चान्स दिवना फस्टली रिटनूत करपाचो किद्याक म्हाजे प्रोडक्ट्स सारके डिलीवर जाल्ले सारक्या टायमार आनी तो डिलीवरी बॉय सुद्दां खूब बरो आसलो सो तेच्या लागोन हांव ह्या कंपनीक पांचांतले पांच स्टार दिता कारण ही खूब बरी आसा